हमारे यहाँ बिहार से कुछ लोग पर्यटक आए थे जिससे उनके पर्यटक स्थल के बारे में जब उनसे बातचीत हुआ तो वो अपने यहाँ के कुछ मंदिरों के बारे में बताने लगी जैसे कि वो अपने यहाँ भगवा में कोई माता मुंडेश्वरी का मंदिर बता रही थी कि हमारे यहाँ माँ मुंडेश्वरी का मंदिर है जहाँ पे जब किसी का कोई बहुत मन्नत होता है कोई पूजा माना रहता है कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम आपके यहाँ बकरे का बलि चढ़ाएंगे ऐसा लोग मानना है लेकिन वहाँ पे जब वो लेकर के जब मंदिर में प्रवेश किया जाता है तो वो बता रही थी कि जब वो दो मिनट के लिए वो जब जाता है बकरा तो वो जैसे ही उस पर जल छिड़का जाता है वो बकरा दो मिनट के लिए एकदम बेहोश हो जाता है यानि उसके अंदर की पूरी शक्ति खतम हो जाती है वो मरे की तरह हो जाता है और फिर दो मिनट बाद जैसे ही फिर वो जल छिड़का जाएगा वो तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और वो लोगों की मान्यता होती है कि वो मतलब उनकी जो मनोकामना है उसको वो पूर्ण करे और उसके बाद क्या किया जाता है कि उसको ऐसे ही उसका कान काट के उस बकरे को छोड़ दिया जाता है उसको कोई खाता नहीं है ऐसे ही वहाँ पे एक लोग मिर्ज़ापुर से आई तो वो विंध्याचल के बारे में बता रहीं थी कि हाँ हमारे विंध्याचल मंदिर वो पड़ता है बहुत ही अच्छा मंदिर है किसी कोई भी मनोकामना हो उसे विंध्याचल माता ज़रूर पूर्ण करती हैं और देखने योग्य मंदिर है वहाँ पे अगल बगल पर्यटक स्थल भी स्थानीय रमणीय बहुत रमणीक जगह है और दर्शन वाले जगह बहुत लोग जाते हैं हमेशा हर साल जाते हैं नौ रात्री में काफ़ी भीड़ लगी रहेती है और अपने यहाँ कोई एक पर्यटक स्थल ब्रिंडम फ़ॉल का भी बता रही थीं तो एक बार अगर हम लोगों को भी अगर इच्छा होगी कि हाँ हम भी उनके उस जगह को ज़रूर देखें जैसे बिहार में अगर हम जाएं तो भगवां का माता मुंडेश्वरी मंदिर का ज़रूर दर्शन करें ऐसी वो लोगों की मान्यता है क्योंकि मैं ऐसा मंदिर नहीं देखी जहाँ पे एक ही दरवाज़ा होता है उस मंदिर की खासियत ये भी बता रही थी कि उस मंदिर की खासियत ये है कि मतलब एक ही दरवाज़ा है और एक ही दरवाजा से जाना है एक ही दरवाजा से निकलना भी है उसमें चाहकर के भी अगर कोई दूसरा दरवाज़ा खोलना चाहे तो नहीं खोल सकता है और मिर्ज़ापुर से आए लोग जब माता विंदेश्वरी का बात बता रही थीं तो अगर ज़ब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसे पर्यटक स्थल जरूर जाना चाहूँगी